पारा अमीनाबाद लालबाग हजरतगंज कृष्नानगर चारबाग आलमबाग दुब्बगा पराग चूंगी अलीगंज इन्द्रांनगर मुंशीपुलिया मवैया गोमतीनगर तकरोई अमराईगांव मोमदपुर कपासी कुर्सी रोड बेरा बक्षी का तालाब मड़ियाओं चिन्हट चौक